नोंथांनियाव माबाफोर जुनिया रोंगौथि दङ नामा बे गावनि रोंमोनथाइखौ एसे फोरमायनानै होदो आंनि रोंनाया जाहैबाय आंनि आखायजोंनो आं मोनसे फामे बिबार बानायो आरो आङो आखायजोंनो आङो सिखा गंसे लानानै आङो बिदिनो भगवानफोरनि जिनिस बानायो आरोखि आङो गदा बानायो ओ बोरला बानायो ओमफ्राय बिदिनो आंनि आखायजोंनो बै फामि बिबारखौ दायो आरो बानायो दा बेखौ आङो गासिखौबो बे भगवाननि बस्तुफोरखौ आङो बानायो आरो आं दा मा होनो ओ जोंनि बे सिबटलाचल मोनसे धरम' मोनसे फादुखा होननाय गैया होनबा बे बस्तुखौबो आंनि आखाइजोंनो आं बानायो आरो दा बेखौ रावबो फोरोङाखै आंनि गोसो जानानैनो आं बानायनाय जादों आरो बे जिनिसखौ ओमफ्राय दा बिदिनो लांफैयो मानसिफ्रा जाय अर्डार होयो आं बे मानसिनो बानायनानै हरो आरो बिदिनो गदा दानो ओमफ्राय फथ' बिबार बानायो ओमफ्राय बिदिनो फादुखा बानायो आं बे जिनिसखौ बानायो आरो दाहाल थुंग्रि बेफोरबायदिखौ आङो गासिबो बानायजोबो आरो दा मानसिफोरा जाय मानसि बिसोरखौ अर्डार होयै होयै लांफैयो आरो दा बेखिनिखौनो आंनि रोंगौथि आं रोंनायखौ आं एसे फोरमायनानै लाबाय दा आंनि बुंनांगौया आं बेखिनाखौ बुंना बेनोसै आरो गोजोनथों आं बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय